आसामाव गेलेनाय जोंनि गेलेमु मुवाफोरनि सोमोन्दै बा गेलेनाय आयदिफोरनि सोमोन्दै आङो एसे फोरमायथिनो सान्दों जोङो इन्तारनेसनेल लेबेलाव गेलेनाय माखासे गेलेमु बा गेलेनाय आयदाफोरखौ जोङो गोबांआनो मिथियो जेरैहाय क्रिकेट जोलुर टेनिस बेदमिन्टन खाबादि बा बायदि बायदि बेफोरबायदि भलिबल बेफोरबायदिखौ जोङो माने नेसनेल इन्तारनेसनेल लेबेलाव गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनो दा बिदि स्पेसियेलि आसामावबो माखासे गेलेनाय आयदाफोर दङ बे आयदाफोरा जों आसामाव गाहायै माने गेलेनाय बिथिंखौ नोजोर होयोब्ला जों बर'फोरनि गेजेराव एसे गेलेनायखौ आलादा जों नुनो मोनो जेरैहाय जोंनियाव दा बेबो इन्तारनेसनेल जाबाय खमलायनाय बे खेलाया दं जोंनाव गिला गेलेनाय दङ बाथा गेलेनाय दङ खिखर गेलेनाय दङ बिदिहै आमाय जुमाय गेलेनाय दङ बिदि गोबां गेलेनाय दङ दा बिदिहै माखासे फोरबोखौ लोबबा लाखिनानैबो माने गेलेनाय बेफोरबायदि आसामाव जोङो गेलेहोनाय नुनो मोनो जेरैहाय दिरुं बोनाय गेलेनाय दावला सौलायनाय गेलेनाय बेफोरबायदि गेलेनाय जों आसामाव गेलेनो नुनो मोनो आरो बिदि गेलेनाय गेलेमुवा गावबागाव हारिजों लोबबा थानाय जायो आरो बर'फोरनि गेजेरावबो बेफोरबायदि गेलेमुवा दङ दा बिनि अनगायैबो जोङो नेसनेल इन्तारनेसनेल लेबेलाव बर'फोराबो ओ जोलुर गेलेनाय स्पेसियेलि बेफोराव बाहागो लानानै गोबां माने मान मोननो हादों बेल' नङा जोंहा गेलेनायनि बेलायाव ओ थाइकन्द बा बिदिहै

बायदि रोखोमनि गेलेनाय बेफोरबायदि बक्सिं बायदिसिना बेफोरबायदि गेलेनाया जोंनि बर'नि गेजेरावबो गोबां मोजां जायगा मोननानै दा बर'फोराबो देरहासार जानो हादों दा बे गेलेमु आयदायाव बर'फोरा खोब माने फिजिखेलिबो फिथनेस दं बर'फोरा गोबां गेलेनायाव बिदि बाहागो लानायनि खाबु दङ नाथाय जों नुनो मोन्दों बे गेलेनाय बेलायाव बर'फोरा स्पेसियेलि ट्राइबेल माहारिया जेसेबां खाबु मोननांगो बिदि खाबु मोननायखो जोङो नुनो मोनाखै मालाबा बाहागो लानायावबो माने बर'फोरखौ एसे माने बेलेग मेगनजों नायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नोजोर गोग्लैनायखौ नुनो मोनो जाहग बर'फोरा गावनि गेलेनाय आयदाफोरखौ लानानै माने नेसनेल लेबेलनि गेलेनाय आरो इन्तारनेसनेल लेबेलनि गेलेनाय बेफोरखौ लानानै बर'फोरा दिनै गेलेनाय बिथिंआवबो जोबोद दावगागासिनो दङ आरो आं आसा खालामो जोङो सरखारनिफ्राय बिदि सुबिदाखौ मोनोब्ला बक्सिं आनो जा बा बिदिहै रेसलिं आनो जा खमलायनायानो जा गुबुन गुबुन खेलाखौ बर'फोराबो गेलेनानै बाहागो लानानै देरहासार जानायनि खाबुखौ मोननो हायो बेखौ जोंहाबो बर' हिसाबै फोथायनाय दङ गोजोन्थों